धोरोमारि आन्दाय फोथायनायखौ बुंनो थाङोब्ला आं आजिखाल आथिखालनि लाइमोन हिसाबै फोथायनो इसे गोब्राब मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासेफोर माबा आन्दाय फोथायनाय दं जोंनि गोदो गोदायनि आबौफोरनिफ्राय खोनाबोनाय खायसे बाथ्राफोरा दाबो सोलिगासिनो आरो नाथाय गोदोजों रुजुयोब्ला इसे खम जाबाय गोदो सोलोंथाय गैयि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां सुबुङा खोमसि फोथायनायजों सोलिजा सोलिबोदोंमोन आरो खोमसि फोथायनायनि थाखाय गोबां सुबुंनिबो जिउ खहा जादोंमोन मानोना दाय गैयि सुबुंखौबो समाजनि खायसे सुबुंफोरा खोमसि फोथायनायनि सायाव आजा माबा माबि हमनानै जिउ फोजोबनो लायोमोन आरो गोदोनि दिनाव जोंनि हारियाव हारि एबा जोंनि हादरफोराव गो गामि खना खनलायाव देहा फाहामसालिनि गैरा गैयामोन सुबुंफोरा बेमार जायोब्ला अजानाव थाङोमोन आरो अजाया जा खिन्थायो बेखौ मानिनानै लायोमोन सुबुंफोरा आरो मानसियानो मानसिनिनो जिउ फोजोबनो लायो बेखौ खोमसि फोथायनायखौ लानानै मानसिफोरा जिउ फोजोबोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां खम जालांबाय बेफोरबायदिया आरो सोलोंथायनि बिथिङाबो गोबां जौगाबाय बेखायनो खोमसि फोथायनाया गोबां खम जालांगासिनो धोरोमारि आन्दाय फोथायनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो मोन खोनाबोनानै जों बेफोरखौ खोना मोन्थिबोदों जेरै उन्दै गथ'फोरखौ सिगिनो थाखाय खायसे बिमा बिफाफोरा बा आबै आबौमोना बुङोमोन जे गोबां जेरै जुदि दाउ आथिंखौ जायोब्ला नोंनि आखरा जे एबा नोंनि लिरनाया गाज्रि जागोन बिदि होनलाबायोमोन नाथाय जों बेफोरखौ बुजिनांगोन बेफोरबायदि जाया मानोना जों जोंखौ उन्दै समाव आबै आबौमोना सिगिनो थाखायसो ओरैनो होनलाबायोमोन बेफोरखौ बेफोरखौ लानानै जों गोबां जेबो सान्नो नाङा आरो खोमसि फोथायनाया जोंनि समाजनि थाखाय गोबां खहा गोनां मानोना मानसियानो मानसिनि जिउ फोजोब फोजोबनाय बेफोरबायदि खामानिया मोजां नङा आरो खायसे दाय गैयि सुबुङाबो बिनि थाखाय गोबां गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो मानोना जों बेफोरखौ खमायहोनो थाखाय सुबुंफोरखौ जों मोन्थिहोनांगोन जों सोलोंथाय गोनां सुबुंफोरा जोंनि बिमा बिफा जोंनि आबै आबौमोनखौ जों खिन्थानांगोन मानोना गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि सोलिबोदों आरो बिसोर बेफोरखौ नुबोदों बेनिखायनो बिसोरबो फोथायो जानो हागौ मानोना सोलोंथाया बिसोर सोलोंथायनि बिसोरनाव खाबु गैयामोन स्कुलाव थांनो थाखाय बिसोरनाव गोबां राहा गैयामोन आरो गोबां रांनिबो गोदो गोदाय गोबां जेंना जायोमोन बेखायनो सोलोंथाया बिसोरनि थाखाय सोलोंथाय लानाय खाबु गैयामोन बेखायनो खोमसि फोथायनाया बिसोरनि जुगाव सोलिबोनायखाय दा बिसोरो फोथायो जानो हागौ नाथाय जों बेखौ बुजिनांगोन मानोना जों आथिखालनि लाइमोन आरो जों साइन्तिफिक लामाजों नायनांगोन गासैखौबो आरो बेमार जायोब्ला जों आथिखालाव दक्टरनाव थांनाय जायो आरो देहाफाहामसालिफोर गोबां जायगायावनो मोननाय जायो मानो बेखायनो खोमसि फोथायनायखौ नागारनानै जों अजा बा गुबुन राहाखौ नागारनानै जों दक्टरनाव देखायनांगोन लोमजानाय साजानायफोरखौ आरो जों गावखौनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनांगोन मानोना समाजाव गोबां गाज्रि खहा गोहोम खोख्लैयो खोमसि फोथायनाया सुबुंफोरनि गेजेराव आजि आथिखालानि दावगानाय जुगाव जों गोरोबफानो हानांगोन आरो जों बर' हारिफोरखौ बेफोरनिफ्राय बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बेफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय जों जोंनि इयुन जोलैखौबो सोलोंहोनांगोन आरो जोंनि नखरनि सुबुं एबा जोंनि देरसिनफोरखौबो जों सोलोंनो रोंनांसिगोन मानोना जों सोलोंथाय गोनां सुबुं सोलों आथिखालनि